आमच्या गोंयांत सगळ्या धर्माची लोकां अगदी मिळन मिसळून वावुरतात खंयच्याय धर्माचे फेस्टिवल आसूं सगळ्या धर्माची लोकां मेळून ती साजरी करतात जशें हिंदू धर्माची चवथ आसूं वा दिवाळी आसूं नवरात्र आसूं बाकीच्या धर्माची लोक ही ह्या फेस्टिवल्सान भाग जातात आनी ते सेलिब्रेट करतात गोंयांत फेस्टिवल्सान अशी पद्दत आसा की जे किदें घरान रांदले वयता जशें नागपंचमीक पातोळ्यो आसतल्यो दिवाळीक नेवऱ्यो आसतल्यो चवथीक मोदक आसतले ते शेजाऱ्यां मदीं वांटले वयता तितून धर्मा धर्मा बद्दल कोण चिंतना जर क्रिस्तांवांची क्रिस्मस आसा जाल्यार तेंची बिबिंका आसत दोदोल आसत जे क्रिस्मसाचे सगळ्यांत म्हत्वाचे खाण आसा तें सगळ्या नेबर्सांनी दिलें वयता तशेंच ईदाक समज आमी खंयच्या फ्रेंडा कडेन वयता आसत जाल्यार तेंगेर शीर कुर्मा केलो वयता बिरयानी केली वयता जी आमी खाता तितून सुद्दां कोण धर्मा बद्दल चड चिंतना तितून एक फ्रेंडशीपची भावना आसता आनी सगळीं एकामेकांच्या धर्माक खूब रिस्पेक्ट करता तशेंच गोंयान व्हडल्या प्रमाणान शिगमोत्सव जाता कार्निवल जाता तेतुनूय सगळ्या धर्माची लोक एकत्र येवन तो मनयतात शिगम्यान व्हडलीं व्हडलीं रोंमटां आसता तेंचो डांस पळोवप एक व्हडलें आकर्शण आसता तशेंच फ्लोट्स आसता जितून हिंदू धर्माच्या हिंदू धर्माच्या आदल्या काळांतल्या कांय स्टोरीजांचे प्रदर्शन केल्लें वयता जें पळोवपाक एकदम बरें दिसता तशेंच कार्निवलान खूब प्रकारचे डांस आसता गाणी आसता जितून ही सगळे धर्माचे लोक भाग घेतात तशेंच गोंयान नवरात्र ही बीन खूब व्हडल्या प्रमाणान साजरी केली वयता तशें पळोवपाक गेल्यार नवरात्र ही गुजराती लोकांचो म्हत्वाचो सण पूण गोंयान देखील तो व्हडल्या प्रमाणान साजरो केलो वयता नवरात्रान दांडिया गरबा हे डांस फॉर्म्स खूब इम्पोर्टंट आसा आनी ते बऱ्या प्रकारे गोंयकार निभयतात तितून खंयच्या धर्म धर्म आड येयना प्रत्येक धर्माच्या लोकांक पयल्यार दांडिया गरबा हो बऱ्या प्रकारान करपाक येता आनी सगळें इन्जॉय करून एकत्र तितून नाचतात